मैंने कुछ समय पेहले एक पंखा खरीदा था जो कि बहुत बेकार निकला है उसका प्राइज़ भी बहुत ज़्यादा था और वो खराब हो जाए हो रहा है बार बार उसका कंडिशन बार बार खराब हो रहा है उसकी स्पीड कम हो जाती है उसके नीचे बैठने पर ही हवा लगती है और थोड़ा दूर बैठने पे बिल्कुल हवा नहीं लगती है उसको सुधरवाने के बाद ओ फिर से बिगड़ जाता है वो ठीक ही नहीं हो रहा है वो शायद हमें लोकल कंपनी का दे दिया है जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया है मेरे घर में भी किसी को पसंद नहीं आया है पंखा लोकल कंपनी का है और उसमें बहुत खराब हो रहा है बार बार बिगड़ जाता है कंडिशन उसका खराब है कंडीशन बहुत खराब है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा क्योंकि वो पूरा पैसा उसमें मनी वेष्ट हो गई हमारी और बेकार था वो